रसोई रधण लाइ अलगि॒ अलगि॒ ताम थींदा आहिनि जीअं त मशरूम पनीरु पीज़ पालक बिह दही वड़ा बिरयानी भींडियूं पटाटा ग्वारु पटाटा बूंदी राइतो दही वड़ा सीरो दाल चांवर कोकियूं पर मूंखे त बिरयानी ठाहिण में ॾाढी तक़लीफ़ु थींदी आहे ॾुखियो लॻंदो आहे ऐं सहुले में सहुला दाल चांवर थींदा आहिनि